इस्कूल जी शिक्षा त तमामु जरूरी आहे बाक़ी उनखां पोइ उच शिक्षा पढ प्राप्त करण बि ॾाढो जरूरी आहे उच शिक्षा प प्राप्त कंदो त हूअ माण्हू अॻियां हली करे त पंहिंजे ई ऐं पंहिंजे परिवार सां गॾु गॾु समाज जो बि ॾाढी शेवा करे थो सघे ऐं पारिवारिक व्यवसाय हुजे त उनखे बि जारी रखिणो खपे पारंपरिक जेके व्यवसाय आहे जेको बि हुजे बिजनेस हुजे या कोई फैक्ट्री हुजे या कोई हिकु कारखानो हुजे कृषि जो बि कम हुजे त हुनमें ईंदो ध्यानु ॾियणो खपे छा आहे थो अॼु जे ख़ाली नौकिरी करण सां कम न थींदो देश खे अॻियां वधाइण लाइ नवा नवा इंवैंशन थियणु खपनि नयू नयू जेके बि दुनिया में खोजू थी रहियू आहिनि उन्हनि जे मथा कमु करिणो खपे ऐं वॾा उद्योग लॻाइणु खपनि अहिड़ी त एजुकेशन प्राप्त करिणी खपे त भाई ख़ाली नौकिरी करण वारो न पर नौकिरी ॾियण वारो जो स्थित पुजे ॿार इन टाइप जी एजुकेशन हुजणु खपे ऐे इनोवेटिव हुजणु खपे एजुकेशन त हूअ वधीक बहितर थींदी असांजे देश जे सर सॼो हिकु सार्वजनिक विकास करण लाइ सार्वतरिक विकास करण लाइ